तुमकां खबर आसतलेंच आतां डांसर्स खूब वाडल्या पयलीं पयलींच्या काळान इतले लोक फुडें सरनाशिल्ले डांसा खातीर तांकां दिसतालें की डांसान कांय स्कोप ना पूण आतां तशें ना आतां प्रत्येक कडेन डांस सिंगींग हेकाच चड म्हत्व दिले जाता डांसर वाडल्या कारणान तांकां फायनशियली तितले स्टेब तेंची फायननशियली स्टेबिलिटी सारकी उरना आनी इतलें डांसर वाडिल्ल्या कारणान तांकां आपल्याक कशें स्टेबल दवरपाचें हेंच टेंन्शन सदांच लागून उरता दुसऱ्या डांसरां पेक्षा आपूण कितलो बरें जावपाक शकता हेचेर तेंकां खूब काम करचें पडटा पयश्या वटेनूय तेंकां खूब प्रोब्लमस जाता फेस करपा पडटा तांकां चड पयशे मेळना रावपाची सोय तेंची सारकी आसना तेंची बॉडी मेनटेन दवरपा पडटा ह्या कारणा लागून तांकां खूब प्रोब्लम फेस करपा पडटा तशेंच एक अशी डांसर आसा जिणें आपल्या लायफान खूब स्ट्रगल केल्या ती फेमस डांसर म्हणल्यार सुधा चंद्रन जी सोळ्या वर्साचेर आसतना एक ट्रेन अपघातान तिचो पांय कट जावन गेल्लो पांय कट जावन सुद्दा तिणें आपली नाचपाची जिद ही सोडली ना तिणें आर्टिफिशल पांय लावन आपली डांसाची कला मुखार व्हरत रावली आनी तिज्या ह्या पांय लावन डांस केल्ले हेंकां खूब प्रशंसाय जाली तिजी की इतली तिका प्रोब्लम फेस करपा पडटा तरी ती पांय लावन डांस करता डांस करता आपली कला सोडना हेचेर तिका खूब प्रशंसा मेळटाली